हाँ जी मैम बोलिए नमस्ते जी मैम हम पेंट करवाते हैं बताइए आपको किस प्रकार का पेंट चाहिए अच्छा मैम मैम मैं ये पूछ रही थी आपको पूरा हाउस पेंट करवाना है या मतलब कोई रूम है इस्पेशल उसे पेंट करवाना है या फिर दीवारें पेंट करवानी हैं ख़ाली अच्छा मैम मैम आपको रूम में वॉल पर पेंट कराना है जी मैम डिज़ाइनर पेंट करवाना है आपको जी मैम डिज़ाइनर पेंट करवाना है मैम आपको है ना अच्छा मैम तो मैम आपको किस प्रकार के फ्लोवर्स चाहिए मतलब छोटे वाले या बड़े वाले या फिर मतलब ओके मैम मैम कई सारे फ्लाेवर पेंट होते हैं हमारे यहाँ पर आप कोई भी करवा सकते हैं और मैम आपका जो भी सेलेक्ट करेंगी आप हम वो पेंट करवा देंगे आपके घर के दिवारों पर हाँ मैम बहुत सारे एंटीलॉग होते हैं उनमें आप उनको सेलेक्ट करना पड़ता है जी मैम बिल्कुल मैम एक दिवार का हम दो हज़ार रुपये चार्ज करते हैं ये पेंट तो आप इस्पेशल डिज़ाइन करवाना चाहते हैं ना तो उसका तो इतना ही चार्ज लगता है मैम और फिर हमारा थोड़ा पेंट अच्छा वाला रहता है जैसा कि आप ने बोला जी मैम वो पन्द्रह सौ तो मैम कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा इतने में तो पेंट भी नहींं पड़ता है नहीं मैम फिर फिर मैम जो लड़के आते हैं हमारे वर्कर्स जो हम भेजेंगे उनका भी देना पड़ता है हमें डे का इसी लिए मैम जी मैम

जी मैम आप बता दीजिए मैम आपका एड्रेस ओके मैम तो मैम आपको पेंट करवाना है अच्छा मैम तो मैम आपका फ्लैट नंबर बता दीजिए जो भी है आप फ्लैट में रहते हैं या हाउस में रहते हैं ओके मैम हाँ जी मैम कब आना है फिर आप कब फ्री हैं ओके मैम दो दिन बाद आइएगा ठीक है मैम हम आपको कॉल कर लेंगे आप बता दीजिएगा ठीक है धन्यवाद मैम